ना हमनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों जोङो ना हमनानै गोबां इंखाम खालामनो हायो माने फ'ख्रियाव जोङो ना दोन्नानै सारनानै माने जोङो फानो बर'फ्रा ना हमनायाव जोबोर आखा फाखा बिब्दिनो जोङो गेदेर गेदेर फ'ख्रिनिफ्राय गोबां ना फिसा फुवान होनानै जोङो देरब्लाथाय बोसोरसेयाव ओरैनो सेरसे सेरनै जानाय बेबायदि ना बोखांनानै जोङो फाननो हायो फ'ख्रि गिदिर गिदिर खालामनानै ना फान्नानै जोङो गावखौ दैदेन लांनो हायो नाजोंनो जोङो गोबां इंखाम खालामनो हायो जोङो मोनसे फ'ख्रियाव जेरै द' बिगाबा स्रि बिगासो फ'ख्रि दंब्लाथाय जोङो ना फिसाखौ बुरजा होनानै जोङो नाखौ मानि बोसोरसेयावनो फाननो हानाय जायो आरो नाया गिदिर गिदिर जायोब्ला बे नाखौनो फाननानै जोङो गोबां इंखाम खालामनो हायो बिदिनो ना फान्नानै जोङो गावनि फिसाफोरखौ जों लेखा फोरोंहोनो हायो गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहायनो हायो बिदिनो फ'ख्रिनिल' नोङा जोङो दैमा दैसाफ्राव मालाबा मालाबा ना हमनानैब्लाबो जोङो एसे एनै खरसाखौ बहननो हायो नाजोंनो जोङो थांनानै थानो होनबाथाय गोसो जायोब्ला हायो आरो नाया जोंनि दैमा बिलोयाव गोबां थायो बेफोरखौनो जोङो मालाब्ला सारनानै एबा गुरनानै बा हमनानै जोङो नाखौ फाननोबो हायो आरो जानायावबो बाहायनो हायो जोंथ' नाखो जाजोबनो हाया नालाय बिदिनो इनकामनि थाखाय फान्नो हायो बिदिनो जोङो बानलु संख्रै बिदिनो लाबोयो ना फान्नानै बिदिनो जोङो नाया गिदिर गिदिर देरोब्ला फ'ख्रि बा बिलोआव बेखौनो जोङो सारनानै एबा हनानै फानहरनो हायो फानहरनो हाबाथाय जोङो गोबां बेजोंनो खरसा मोनो आरो जासिगोन